बच्चे का कपड़ा है जरा दिखाइये तो

हाँ ये एक पाँच साल की है एक दस साल की है और एक छोटा बच्चा है उसको नहीं लेकर आई हूँ उसको हम ले लेंगे अपने अलग से हाँ पहले बच्चों का ले लें तो इसके बाद अपने लेंगे तो दिखाइये दिखाइये पहले सब दिखाइये जींस दिखाइये बच्ची का महंगा में दिखाइये सस्ते में भी दिखाइये दोनों टाइप के दिखायेंगे जो हमको पसंद पड़ेगा हम ले लेंगे तो दिखाइये ये तो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा है दूसरा दिखाइये

साड़ी तो पसंद है इसका रेट क्या है दो हजार इतना महँग दे रही हैं जी इसमें है क्या कोई अच्छा वर्जर है क्या इसमें कोई वर्थ कि कढ़ाइयाँ भी नहीं लग रही है और दाम तो इतना बोली के हमारा दिमाग और खट कर दिए हैं अरे मैडम ऐसे ऐसे लोग बहुत लोग बात करते हैं ये अच्छा लगेगा तुम पे ये जँचेगा तुम पर वो जँचेगा जब पहनते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता है हाँ वो तो है माना के साथ साथ तो आप लोग भी बढ़ गई हैं अपना दमोह तो रख कर के बोल देती हैं हाँ अपना दाम वोम पूरा रख लीजिये इसी बहाने आपको भी कर ले कर चले जायें चलिये छोड़िये साड़ी वाड़ी छोड़िये ये मेरे को पहले टब वब दिखाइये मेरे बच्चों के लिये हाँ नहीं चाहिये चाहिये पर मतलब बच्चों को पहले च्वाइस हम पूरा कर लेंगे इसके बाद हम कोई देखेंगे साड़ी वाड़ी के बारे में और शेरवानी वेरवानी आपके पास है कि नहीं तो चलिये पहले आप बच्चों का कपड़ा दिखाइये इसके बात करिये शेरवानी दिखाइये हाँ मेरे को लेना है दाम वाम कितने ऐसे आ रहा है हाँ और ये कपड़ा कितने का है ये बच्ची वाला जो टप है ये कितने का है ये तो कपड़ा महंगा बोल रही हैं जी चलिये ठीक है देखते हैं जो पसंद आयेगा अच्छा